औ मामोन औ नंगौ माइ गायनायावथ' दायो बहुत असुबिदा जानानै दङ मानो होनबा दैज्लां बोथोर दायो ओंखायनो बिराद अखानि थाखाय दै दै लोमनानै दङ ओंखायनो माइ गायनो बहुत दिग्दार जादों दैया बारा जानानै दङ नालाय हाफोरालाय एकदम बालि अन्थाइ गोजा बेफोरनि थाखायबो गामियाव बहुद कस्त' माइ गायनोबो गायबाबो माब्लाबा माइ ओंखारा मोजाङै किसुमान हा लायै हा जायो किसुमानफोरावहाय हा मोजांफोराव मोजां जायो नाथाय बांसिनानो अन्थाइ बालाल'सो जानानै दङ हाफोरा ओंखायनो गायनो हाया जादों मा होन्दों दा नै दा गायबाय दा बे फेब्रुवारि मासआव गायबाय दा दा मास मोनथामसो उनावहाय हाजासिगोन माइ हानायावथ' जेबो असुबिदा गैया नाथाय गायनाय माइ गायफुनायावनो माइ गायनायावनो दै अखा हाना होयो नालाय दै लोमनानै माइआनो नस्त' जाजोबो औ जागोन जागोन देह औ देह हामबायसै